पढ़ंदड़ ॿारनि लाइ कर्ज़ु मिलंदो आहे उहो कर्ज़ु मिलंदो आहे उन्हनि जी पढ़ाईअ लाइ जंहिं बि ॿारनि खे पढ़ाई लाइ कर्ज़ु खपंदो आहे त गोर्मेंट तरफ़ा अहिड़ियूं सुविधाऊं ॾिनी वयूं आहिनि जंहिं में जंहिं जो वियाजु जाम घटि हूंदो आहे ऐं ॿार उनखे आराम खां वठी बि सघंदो आहे ऐं भरे बि सघंदो आहे त उहो ॿारनि जे लाइ सुविधाजनक रहंदो आहे ॿार अॻियां पढ़ी करे पंहिंजी क़ाबिलियत सां अॻियां वधी सघंदो आहे न त हेॾी वॾी रक़म कढणु सभिनी लाइ हर घर लाइ सवलो नाहे त उन्हनि जे पढ़ाई लाइ जेको कर्ज़ु मिलंदो आहे उहो हर को वठी सघे थो जंहिं जे लाइ असांजी सरकार कम कंदी आहे इनखां सवाइ बि घणई ॿारनि जे लाइ सभु सीढ़ियूं आहिनि जंहिं में ॿारनि खे मुफ़्ति पढ़ाई लाइ बि मिलंदो रहंदो आहे त हर ॿार खे अहिड़ा ऋण वठी करे धीरे धीरे उनखे लाहिण जो करिणो खपे मां मुंहिंजे ॿार जी पढ़ाई जे लाइ इहो ऋण खंयो हो जंहिं खे मूंखे लाहिण में बि सुविधा थी ऐं अॼु बि उनखे धीरे धीरे लाहियूं पिया न त हेॾो पैसो कढणु कंहिं बि मध्यम वर्गीअ घर लाइ मुमक़िन काने त असां सरकार खे उन लाइ धन्यवाद ॾियूं था